मतलब कि साढ़े ग्रां बिच्च इक लौह्के लौह्के हादसे होंदे रौंह्दे न जि'यां छोटी मोटी लड़ाइयां जि'यां साढ़े इक गांव कल्ल साढ़े घर बिच्च गै होई गेइयां हून इत्थै म्हल्ले च ते साढ़े म्हल्ले बिच्च इक लड़ाई होई ते ओह् साढ़े गोआंढियें दी ते ओह् उद्धर कन्नै गै ते कोई मीडिया कोई किश निं कोई ओह् आया गै निं उत्थै लड़ाई होई जेल्लै सद्देआ उ'नें गी भला मीडिया आह्लें गी भला आइयै दिक्खो साढ़ी दा जां साढ़ी इत्थै रस्ते च इक लड़ाई होई गेई ऐ गोआंढियें दी ते ओह् ओह् उ'नें पुच्छेआ भला एह् लड़ाई की होई ऐ भला फ्ही मीडिया आह्लें गी सद्देआ उत्थै कोई मीडिया कोई कुछ निं आया उ'नें गी उ'नें दिक्खेआ आइयै नेईं किश असें गी बी इक साढ़ै इक गरीब ओह् परिवार ऐ इद्धरा दा गरीब लोक न इद्धरा दे ना इद्धरा दी कोई सरकार मदद करदी ऐ ना ग'लियां इन्नियां गंदियां न जिद्धर लोग भला दिक्खन आन भला करन ते नेईं इत्थै आइयै कोई मीडिया आह्ला राजी क्योंकि रस्ता गै हैन्नी ढंग दा ते इत्थै लोक औंदे कोई कुसै दी गल्ल सुनने बास्तै गरीब लोक कोई लड़ाई होई जाऽ ते ओह् लोग सुनन औंदे रस्ता गै होऐ ते उद्धर लोक जंदे जां जिद्धर पैसा उद्धर लोक जंदे भला दिखदे न भला केह् केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा हून इत्थै इक ओह् लोकल एरिया परिवार ऐ जित्थै गरीब परिवार ऐ उद्धर कौन आ दा कु'न दिक्खा दा कु'न नेईं हून सरकार बी ओह्दी साइड गै जंदी ऐ जेह्दी साइड भला कि उ'नें गी थोह्ड़ा पता होऐ कि भला कि कि'यां भला इद्धरूं सानूं औने न पैसे मिलने न ते मीडिया आह्ले बी उद्धर गै जंदे जिद्धर सानूं उ'नें गी पैसे मिलने होन नेईं इद्धर कोई मीडिया आह्ला आया नेईं उ'नें दिक्खेआ नेईं कुछ ते जि'यां इद्धर न नशे नुशे आह्ले मुड़े अजकल्ल शरेआम नशे करा दे न साढ़े इद्धरै दे ते नेईं इद्धर कदैं कोई आया नेईं उ'नें दिक्खेआ भला कि इक भला कि कोई आइयै दिक्खै आचै भला दिक्खने आं इस ग्रां बिच्च बी कोई छापा मारने आं दिक्खने आं भला कि भला कि कोई नशे दा बच्चें दा अजकल्ल किन्ने गिज्झा दे न उद्धर भला कि थोह्ड़ा रोक्का जाए रोकचै उ'नें गी कोई ऐसा कोई निं आया जि'न्नै अज्ज तक्कर आइयै दिक्खेआ इस गांव गी भला केह् ऐ एह्दी एह्दी सोसाइटी गी भला कि दिखचै भला कि एह् नशा रुकी जाऽ थोह्ड़ा जां चलो कुछ होई जाऽ इस्सी हल्ल होई जाग भाई एह्दा ते अज्ज तक्कर कुसै ने निं दिक्खेआ इत्थै आइयै नेईं कुछ ना कोई मीडिया गी बलाया मीडिया गी बलाया ते ओह् आए गै निं क्योंकि गरीब इक निक्का जेहा गरीब गांव ऐ गरीब ओह् ऐ ते निक्की मुट्टियां ग'लियां न इत्थै जित्थै आइयै कोई रस्ते च कोई आए औने जाने दी कोई बड़ी जैदा परेशानी नेईं कोई आइयै राजी ऐ इत्थै नेईं कुछ बच्चे जेल्लै इक नशे गी गिज्झै दा ओह् चार गी होर गझांदा कन्नै कि भला कि बच्चा ओह् अजें नेईं जे होऐ ते आ तूं बी पी लै इत्थै दिक्खी लै कि केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा किन्ना सोआद इस्सी कौड़ा लग्गा दा इस्सी सोआद ऐ दिक्ख हां किऐ लेआ ते जेल्लै इक बारी सोआद बच्चें गी लग्गी जंदा ते फ्ही दूई बारी कु'त्थै बच्चे छुड़कदे न जेह्ड़े नशें च नेईं किश बच्चें गी जेह्ड़े ओह् अपने जेल्लै गिज्झी जान इक बारी लौह्की एज बिच्च गै ते फिर ते कु'त्थै केह् छुड़कदे नशे नेईं कुछ ते ओह् अगर कोई आए मीडिया कोई गौरमैंट ओह् आइयै क कर दिक्खै ते थोह्ड़ा एह् नशा बी साढ़ा जेह्ड़ा रुकी सकदा ऐ अगर इत्थै कोई औग गै नेईं दिखग गै नेईं ते फिरी ओह् ते हैन्नी रुकी सकदा नेईं कुछ ते इ'यां गै अगर कोई म्हल्ले बिच्च बी कोई लड़ाई होई जंदी ऐ ते जां साढ़े घरें बिच्च कोई होई जंदी ऐ ते इत्थै बी केह्ड़ी कोई पुलीस गी सददा कोई मीडिया गी सददा कि भला कोई आइयै दिक्खो जां गल्ला दा कोई खुद कोई औंदा गै नेईं क्योंकि इक निक्का जेहा साढ़ा ग्रां ऐ इत्थै निक्की निक्कियां ग'लियां न रस्ता निं औने जाने दी दिक्कत ऐ कोई आइयै दिक्खी गै निं सकदा औंदा गै नेईं कोई बी गरीब इक गांव ऐ एह् गरीब ते उद्धर कोई औंदा गै नेईं क्योंकि उ'नें उत्थै शैह्रें बिच्च जाना होंदा जिद्धरूं उ'नें गी मिलै कुछ ते जां जिद्धर औने जाने दे रस्ते साधन होऐ इद्धर तांइयैं ते लोक नशें गी गिज्झे दे न तांइयैं ते लड़ाइयां होंदियां ते इक दुए गी भाएं मारी बी छुड़न ते उ'नें गी कोई दिखदा गै हैन्नी ऐ मतलब कि इद्धर आई मीडिया बी दिक्खियै ते भाएं जिन्ना मर्जी कोई बलाओ क्योंकि इद्धर औने जाने दी साधना जेह्ड़ी ओह् बिल्कुल निं है नेईं कुछ ते इस कारण कोई बी औना जाना औंदा जांदा ते है नी ऐ इत्थै नेईं दिखदा इस कारण जेह्ड़े बच्चे बी जेह्ड़े नशें गी इक गिज्झे दा ओह् दुए गी गझाई ओड़दे दुएं गी दिक्खी लैंदे इक ओह्दे कोला होर अग्गें गिज्झी जंदा नशे खाना मतलब कि जेह्ड़े नशे कोई सिगरट पिया जां कोई तम्बाकू कोई बीड़ी कोई होर भंग गुटका चिट्टा आदि रैक्स करदे नशे जेह्ड़े बच्चे अजकल्ल सारे सिगरट पीना सब कुछ खाना पीना हून ते शरेआम चलदा ऐ ते इत्थै आइयै कोई दिक्खियै राजी ते है निं ऐ भला कि आइयै दिक्खी आचै ते भला कि एह्दा कोई हल्ल होई जाग ओह् ते है निं ऐ